खेती कृषि एग्रीकल्चर में हम जब जाते हैं तो उसको उसमें इस समय अब डाई यूरिया चल दिया है तो डाई यूरिया को हम जब डालते हैं तो उसमें मिट्टी जो होती है उसको प्रभाव पड़ता है प्रभाव पड़ता है तो उसमें हम पोटास डाई डालने से जो अनाज होता है वह भी हो जाता है उसमें डाई और यूरिया का जड़त्व हो जाता है इसलिए डाई यूरिया न डालकर उसको हम गोबर का खाद व और भैंस का पेशाब हुआ गाय का पेशाब हील गोबर जो यह सब होता है उसको डालकर उसमें हम रासायनिक तत्व को डालकर बढ़ियाँ से उसको उपज़ करते हैं उपज़ करके उसको बढ़ियाँ से हम उपज़ाते हैं तो उसमें मिट्टी काली हो जाती है करैल मिट्टी हो जाती है तो करैल मिट्टी का हो जाती है तो यह सब में अनाज बढ़ियाँ होता है अनाज बढ़ियाँ होता है इसलिए हम काली मिट्टी को उपज़ाते हैं उपज़ में अच्छा होता है यह सब हमारे लिए बढ़ियाँ है और अधिक करके हमको यही जो गोबर भैंस का होता है गाय का गोबर उसी को गोइठा पाथा जाता है तो गोइठा की राख जो निकलती है वह भी हम खेत में यूज़ करते हैं खेत में जब यूज़ करते हैं तो उसमें उपज़ अच्छी होती है उपज़ अच्छी होती है तो आदमी किसान जो होते हैं हमलोग का जो बिज़नेस है उसमें दिल ख़ुश होता है तो अच्छा होता है इसलिए हमको यही सब उपज़ में डालना चाहिए अधिक करके गोबर हील गाय का मूत भैंस का मूत गोबर राख यह सब डालना चाहिए और डाई यूरिया की जगह पर गोबर गैस में जैसे गोबर गैस भी आता है गोबर गोबर कर दिया वह भी सब डालते हैं जिससे उपज़ अच्छी होती है यही सब यूज़ करते हैं और